सिंधी असांजी ॿोली मिठड़ी असांजी ॿोली असांजी भाषा सभिनिन भाषाउनि खां सभिनि खां सुंदर सुशील ऐं सभिनि खां निराली भाषा आहे ऐं हिन में छा आहे के असांखे गुजरातीअ में बि रहंदा आहियूं त गुजराती भाषा खां असांखे एतिरो न हूंदो आहे जेतिरो असांजे पंहिंजी भाषा सां पाणखे असांखे लॻाव हूंदो आहे असांजी पंहिंजी मातृभाषा आहे असां पांहिंजी माउ माउ माउ खे विसरंदासीं जीअं असांजी भाषा आहे असां पांहिंजी माउ बोलीअ खे छो विसारियूं हमेशह पाणि इनजे लाइ असां जंहिं सां बि मिलूं सिंधीअ में ॻाल्हायूं ऐं सिंधीअ जे तरीके सां पाणि उन्हनि सां आदर सत्कार सां कयूं सॾ में सॾ सदाईं गॾु सिंधी असांजी ॿोली सभु सभिनि खां निराली असांजी ॿोली